खुले पानी में तैरते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए जैसे कि हम कहीं गहरे पानी की ओर आगे तो नहीं बढ़ते जा रहे हैं एवं बहाव की ओर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जिस नदी में बहाव हो उधर की ओर हमें तैरते हुए कभी भी नहीं जाना चाहिए ऐसे समय में हमें अपने ऊपर नियंत्रण खोने का खतरा सदैव ही बना रहता है जल निकायों में जब भी हम नहाने एवं तैरने जाते हैं तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चहिए जैसे हमें फिसनल वाली चट्टानों की और बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए एवं सैलाब तेज बहाव आदि जैसी दिक्कतों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस ओर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए